मतलब अगर तुस आखो कि टिप्स जेह्ड़े मतलब रन्निंग तां दौड़ने ताईं बक्खरे बक्खरे ब्हारा च मतलब साढ़े मौसम गी डोगरी च ब्हार गै आखी मगर बक्खरे बक्खरे ब्हारा च जेह्ड़े दौड़ने दे टिप्स ओह् मेरे स्हाब कन्नै तुस लाओ कि जि'यां हून असें गर्मियें च दौड़ना तां गर्मियें च निक्कर पाइयै दौड़ना चाहिदा निक्कर ते बनैन पाइयै बंदा दौड़दा बूट लाई लैने सब तों जरूरी ऐ दौड़ने ताईं मेरे स्हाब कन्नै अपने जेह्ड़े पैर जेह्ड़े पैरें गी बूट लाने बूट बंदे ने लाइयै म्हेशा दौड़ना चाहिदा केईं लोग केह् करदे कि इ'यां चप्पलें च गै दौड़न लेई पौंदे दौड़ना मतलब म्हेशा बूट जेह्ड़े ओह् स्हेई क्वालटी दे रक्खने होंदे मतलब जेह्ड़ी उं'दी जेह्ड़ी ओह् गुणवत्ता होऐ ओह् बी शैल होऐ हून केईं लोग केह् करदे भाई इ'यां दो सौ आह्ले ढाई सौ आह्ले बूट लेई लैंदे म्हेशा दौड़ना तुसें रन्निंग शूज जेह्ड़े ऐ ओह् बड़े जरूरी ऐ ते भाई जियां हून गर्मीं दे मौसम च दौड़ना होऐ ते गर्मी मौसम च दौड़ने ताईं बंदे ने एह् ध्यान रक्खना चाहिदा कि जि'यां गर्मी दे मौसम च बंदा दौड़न लगै तां निक्कर पाइयै दौड़ना बनैन पाई लैनी मतलब हमेशा मतलब गर्मी दे मौसम मेन केह् ऐ कि बंदे ने अपने कन्नै हमेशा जद बी दौड़ना पानी जेह्ड़ा ओह् अपने कन्नै गर्मी दे मौसम खास तौर उप्पर गुलकोश आह्ला इलैक्ट्रोलाइट्स जेह्ड़े होंदे मतलब गुलकोश आह्ला पानी अपने कोल अपने कन्नै लेइयै गै दौड़ना क्योंकि कोई पता निं क्योंकि गर्मी दे मौसम च दौड़ने गी थोह्ड़ी मतलब औख ते होंदी गै पर में गर्मी दे मौसम च में आपूं बी दौड़दा जदूं हा भर्थी शर्थी होंदी रेही ते में ते इ'यै आखगा कि गर्मियें दे मौसम च दौड़नांहोऐ ते मतलब इ'यां गला जेह्ड़ा दौड़ने पर ते आमतौर पर सुकदा पर जेह्ड़ा गर्मियें दे मौसम च गला सुकदा ओह् म्हेशा बड़ा गै सुकदा ऐ ते असें इ'यां करना चाहिदा कि गर्मियें दे मौसम च जेल्लै असें दौड़ना चाहिदा तां पानी अपने कन्नै जेह्ड़ा ओह् रक्खी लैना चाहिदा गुलकोश आह्ला जेह्दे कन्नै साढ़े इलैक्ट्रोलाइट मतलब जेह्ड़ी इलैक्ट्रोलाइट्स ऐ ओह् इलैक्ट्रोलाइट्स असें गी लैंदे रौह्ना चाहिदे जेह्दे कन्नै मतलब कि सानूं इ'यां हैजा निं होई जाऽ जां मतलब अस बमार निं होई जाचै बेसि जेह्ड़ा अस आखने दा मतलब ऐ कि मतलब बमार निं होई जाचै इस लेई अस हमेशा पानी कन्नै लेइयै दौड़ना ते इ'यां दिक्खी लैना मतलब कि धुप्पा निं दौड़ी पौना इ'यां ठंडे ठंडे दौड़ना शाम्मीं दौड़ना होऐ तां छे साढे छे बजे नै दौड़ना ते इ'यां अपने शरीर दी ओह्दे मताबक दौड़ना अपने शरीर दे मुताबक दौड़ना एह् निं करी ओड़ना भला हून किलोमीटर दौड़ने दी क्षमता होऐ ते चार किलोमीटर दौड़ी ए एह् निं कदें बी करना ते इ'यां ठंडे च दौड़ना होऐ ते भाई अपनी सेह्त दा पूरा ध्यान रक्खियै दौड़ना जिसलै ठंडे दा मौसम होऐ तां टोपी दस्ताने बूट जराबां अन्दर पजामा यानि पूरी अपनी जेह्ड़ी सेफ्टी लेइयै मतलब हर इक जेह्ड़ी अपनी पूरी सुरक्षा लेइयै दौड़ना चाहिदा एह् निं करी ओड़ना कि जो मन कीता ओह्दे कन्नै गै इ'यां मतलब इ'यां दौड़िये इ'यां बगैर टोपी लाइयै दौड़ी गे केह् पता माय पैह्ले दिन गै दौड़न जाचै बगैर टोपी लाए दे बगैर इ'यां अपनी ओह् कीते दे ते साढ़ा मतलब के पता सानूं ठंड गै लग्गी जाऽ ते ठंड गै लग्गी जाऽ ते केह् बोलदे ठंड लग्गी जाऽ फ्ही केह् पता अस इक इक दिन गै दौड़ी पाचै उल्टे बमार होई जाचै जेह्ड़े सानूं दौड़ दे फैदे होने ओह् ते बक्खरे बक्खरे रेह् मतलब साढ़े दुए ओह् उ'ऐ चक्कर चढ़ी जंदा कि ठंड लग्गी जंदी शरीरै गी बखार ओह् आखदे निं ते जेह्ड़ा ठंडे दिनैं जेल्लै बंदा अगर स्टार्टिंग च बमार होई जाऽ तां फ्ही पूरी ठंड च बमार गै रौंह्दा साढ़ी छाती ई ठंड लग्गी जंदी ठंडी दिनैं छाती ई ठंड लग्गने दी ब हवा बज्जनी मतलब बड़ी ओह् होंदी कि साढ़ी छाती गी हवा बज्जी जंदी ते मतलब में ते इ'यै आखगा कि ठंडी च जेल्लै दौड़ना ते अपनी पूरी प्रोटैक्शन लेइयै दौड़ना मतलब पूरे सिरा गी टोपी म मतलब मूंह् मूंह् ख मुहैं ई बी ब'न्नी लैना ओह् मूंह् मूंह् बी मूंह् शैल करियै खट्टी पलेटियै दौड़ना चाहिदा इ'यां मतलब पूरा इ'यां पूरा सिस्टम कन्नै बल्ै बल्लें उ'आं ऐ है भला ठंडे च बंदा जेह्ड़ा ऐ थोह्ड़ा मता दौड़ी सकदा ऐ ओह्दा जिन्ना मन करै उन्ना गै दौड़ी सकदा ओह् एह् निं ऐ गल्ल कि तुस भला थोह्ड़ा दौड़ो तुह् मतलब ठंडी च बंदे ने पैह्लें थोह्ड़ा चिर दौड़ग इ'यां किलोमीटर हारा दौड़गे ओह्दा शरीर भखना फिर तुस जिन्ना मर्जी दौड़ो ते रेही गल्ल भाई बरखा दे मौसम च ते बरखा दे मौसम च में इ'यै आखगा कि जेल्लै बरखा दे मौसम च तुस दौड़गे तां बरखा दे मौसम च दौड़ने दा एह् ऐ भला थोह्ड़ा एह् ऐ भला थोह्ड़ा मौसम मासम दिक्खियै दौड़ना चाहिदा एह् ऐ केईं बारी भाई इ'यां कच्चे साढ़े पिंडें ग्राएं च कुछ अस मिट्टी आह्ले ग्राउंडें च दौड़नें तां केईं बारी तलैह्ट शलैह्ट पूरा ग्राउंड ग्रांड म्हाराज चैक्क करियै दौड़ना चाहिदा ते बस में इ'यै भला दू हर इक मौसम च इ'यां ठंडै च गर्मियें च दौड़ लगाई बंदे ने पूरा गुलकोश लेइयै दौड़ना चाहिदा ते जेल्लै असें गी ठंडै च दौड़ना चाहिदा तां पूरे अपनी सेफ्टी जेह्ड़ी ओह् लेइयै पूरी सेफ्टी लेइयै दौड़ना चाहिदा हून केईं बारी अस गर्मियें च केह् करने आं भला बडलै उट्ठने ते हां दौड़ने ताईं सब तों भाई किश बी मौसम च तुस दौ़ड़ो भाएं मतलब गर्मियें दे मौसम च ओ पैह्लें फ्रैश होई लैओ ते मेरे अकार्डिंग थोह्ड़ा पानी पियो इ'यां थोह्ड़ा फ्रैश होइयै फ्रैश होने ताईं थोह्ड़ा पैह्लें पानी पी लैओ एह् नेईं ना करो कि दौड़े ते दौड़े तां मतलब कि घुट्ट घुट्ट पानी केईं लोग केह् करदे कि दौड़ना स्टार्ट करदे पैह्लें गै इ'यां डरियै केह् पता दो ग्लास पानी सु'ट्टी लैन ओह् फ्ही दड़ोंदा निं ते म्हेशा जेल्लै पैह्लें दौड़ना उसलै बी दौड़ स्टार्ट करने कोला पैह्लें बी थोह्ड़ा पानी पी लैना ते जेल्लै औना ना केईं लोक केह् करदे कि इ'यां हुनै गै दौड़ मकाई मुक्की मुक्की जेल्लै खड़ोते तां उसलै गै गड़ गड़ कीता खड़े खड़ोते पानी पीता साढ़े स्याने बजुर्ग आखदे कि खड़े खड़ोते जेह्ड़ा ओह् नेईं करना चाहिदा ओह् पानी जेह्ड़ा ओह् खड़े खड़ोते नेईं पीना चाहिदा ते असें गी इ'यां मतलब बेही ब्हूइयै शैल करियै बेही ब्हूइयै थोह्ड़ा जेल्लै आए थोह्ड़ा चिर अक्सर्साइज कीती थोह्ड़ा अपना जेह्ड़ा मतलब साह् साढ़ा जेह्ड़ा फुल्ले दा होंदा उस्सी थोह्ड़ा इ'यां पूरा नार्मल होन दित्ता ते फिर असें गी जेह्ड़ा पानी पीना चाहिदा तां जेह्ड़ा टिप्स मतलब हर इक मौसम च दौड़ने गी एह् ऐ कि सब तों पैह्लें अपनी सेफ्टी दिक्खो एह् निं ऐ कि गर्म हून तुस स्हेई टाइम दे दौड़ो इ'यां चलो इ'यां ठंडे दा मौसम होऐ तां एह् निं ऐ कि तुस बडलै चार बजे धुंदै च गै दौड़न निकली जाओ उसलै एह् दिक्खी लैना बंदा दस बजे बी दौड़ी सकदा उट्ठियै ते दस बजे दौड़ी ले ते जेल्लै गर्मी दा मौसम होऐ ते एह् निं ऐ के तुस दस बजे फ्ही दौड़न लगगे सवेरै ओह् निं ऐ उसलै फ्ही बंदा चार बजे गै दौड़ी सकदा चार बजे दौड़ो ते हां जेह्ड़ा रेनी सीजन ऐ ओह्दे च दिक्खी लैना भाई बरखा शरखा नेईं ना एह् निं होऐ कि मतलब तुस कच्ची अस बड़े शैल गांव च मतलब कच्चे ग्राउंडै च दौड़नें ते इ'यां पैह्लें न्हेरै न्हेरै बी निं दौड़ना चाहिदा इ'यां ठंडे दे दिनैं जेह्ड़ा असें ओह् थोह्ड़ा ओह्दे च दौड़ना चाहिदा थोह्ड़ा मतलब जेल्लै लोऽ लोऽ लग्गी उसलै हमेशा हर इक मौसम च जेल्लै लोऽ लोऽ लग्गी उसलै गै दौड़ना चाहिदा एह् निं ऐ कि पर उ'आं जेह्ड़ा खासकर जेह्ड़े बरखें दे जेह्ड़े मौसम होंदा जेह्ड़ी बरसांत आखदे साढ़े इद्धर देसी ओह्दे च असें अपना पूरा जेह्ड़ा मौसम ओह् दिक्खियै गै दौड़ना चाहिदा कि असें जेह्ड़ा मतलब ग्राउंड इ'यां केईं बारी होई जंदा कि इ'यां कुतै खड्डा होंदा ओह्दे च पानी होई जंदा ते होई सकदा बंदा न्हेरे न्हेरै दौड़ना लग्गै ते खड्डै च जाऽ ओह्दे च कोई हादसा होई जाए मतलब कोई बंदे दे इ'यां लग्गी लुग्गी जाऽ जां इ'यां बंदा भरोई जाऽ जां ओह् कोई गल्ल ठीक निं होंदी ऐ ते इ'यां दिक्खियै गै दौड़ना ते गर्मियें दे मौसम च बी अपना पूरा मौसम दिक्खियै दौड़ना इ'यां मतलब पानी गर्मियें दे मौसम च शैल एह् करी सकदा बंदा बचाव ताईं कि गुलकोश आह्ला पानी ओह् अपने हत्था च फड़ियै ते कन्नै कन्नै दौड़दा र'वै जित्थै जरूरत पवै उत्थै थोह्ड़ा इक घुट्ट जेह्ड़ा लैंदा र'वै इ'यां पानी पींदे ते नेईं है पर फिर बी गु गर्मियें दे मौसम च जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् ठीक ऐ मतलब पीना पौंदा ते जेह्ड़ा कोल्ड सीजन च मतलब इ'यै कि धुंद धंद दिक्खियै दौड़ना इ'यां गर्मिये च जेह्ड़ा मतलब अपना ठंडी दा सीजन ऐ कोल्ड सीजन ऐ ओह्दे च बंदा सवेरै नौ बजे बी दौड़ी सकदा क्योंकि उसलै मुश्कल होंदा बडलै सवेरै चार बजे निकलना होई सकदा बंदा सवेरै चार बजे निकलै तां बमार गै होई जाऽ ठंड गै लग्गी जाऽ उस्सी ते इ'यै सब बेसिकली इ'यै ऐ भला इ'यै करना चाहिदा बंदे ने ते बस रेनी सीजन च इ'यै होर क'ऊं केह् ऐ दौड़ ते बाकी भाई साढ़े शरीरै ताईं बड़ी इक जबरदस्त चीज ऐ दौड़ दा कोई मुकाबला गै निं ऐ ते हर इक मौसम च बंदे ने अपना जेह्ड़ा ओह् शरीर अपना पूरा टैंपरेचर उ'न्न दिक्खियै मतलब अपना पूरा अपने शरीरा दा स्हाब दिक्खिये ओह् दौड़ना चाहिदा ते में ते इ'यै आखगा कि बंदे ने हर इक मौसम च जेह्ड़ा ओह् दौड़ना चाहिदा बस इ'यै